फिलहाल हम छओ महिना पहिने एकटा रेफ्रिजरेटर जकरा हमरा सबके फ्रीज कहै छियै ओ फ्रीज लेलहुॅं थ्री स्टार के फ्रीज छै एल जी कम्पनी के छियै आ ओ जेना हमरा लागल ठीके बुझाए पड़ै यऽ जेकि ठीक कम्पनी छै आर अच्छा जे छै से ओ काम कए रहलै हँ कोइ तरहके कोनो दिक्कत नहि भेलै यऽ आ जेना छै कि फ्रीज मे हमरा सबके सामान सब्जी उब्जी सब राखै छी दही तही दूध तूध राखै छियै कोइ तरहक दिक्कत नहि होइ यऽ आओर अच्छा समान ओ फ्रीज छै ओ लेबाक चाही